مجھے بہت اچھی طریقے سے یاد آ رہا ہے كہ ہمارے مدرسے میں جب پہلی مرتبہ عربی فارسی بورڈ كا ایگژام ہونا طے پایا تو ہم لوگوں كو كوئی آئیڈیا نہیں تھا لیكن مجھے یہ ذمہ داری دی گئی تھی كہ آپ كو سب كے رول نمبرس سیٹنگ چارٹ بنانا ہے تو میں نے بالكل ہمت نہیں ہاری اور جہاں اِس سے پہلے امتحان ہو چُكے تھے وہاں گیا اور وہاں سے لوگوں سے سمجھا كہ كیسے كیسے كرنا ہے اور پھر اُس كو میں نے چند دِنوں میں بہت بہتر طریقے سے بنا كر كے اپنی پرنسپل كے سامنے پیش كیا اور اُس میں كافی پذیرائی بھی ہوئی